शादी एक बहुत ही बड़ा समारोह होता है और इसमें हमारे परिवार के आसपास के सभी लोग आते हैं और शादी में बहुत सी अनेक सी कार्य करने पड़ते हैं अनेक सी व्यवस्थाएँ करनी पड़ती हैं जिसमें सबसे महत्वपूर्ण पानी की व्यवस्था होती है क्योंकि शादी ब्याह में पानी बहुत ही ज़्यादा मात्रा में चाहिए होता है पानी पीने में हर काम में उपयोग किया जाता है तो पानी की व्यवस्था के लिए में हमारे पास में हमारे पास में ही किसी के घर पे ट्यूबवेल लगी हुई है तो मैं उनसे बातचीत करके उनके घर से पाइप जोड़ के सीधा ट्यूबवेल से हमारे घर के हर चीज को भर लेता हूँ जिससे कि कोई कमी नहीं हो और अगर लाइट नहीं आ रही हो तो मैं हमारे पास में एक टैंकर वाला है तो उसे संपर्क कर लेता हूँ